हा कोई हिकिड़ो अहिड़ो राजनैतिक ग्रुप ऐं संगठन आहिनि जेके टूर्नामेंट जी व्यवस्था सुठे तरीक़े सां कंदा आहिनि औरि पंहिंजे जेके उन्हनि जा खिलाड़ी आहिनि उन्हनि खे बि अॻिते प्रोत्साहन ॾींदा आहिनि उन जी चैरिटी करे उन जो सहयोग बि कंदा आहिनि अॻिते योगदान बी कंदा अथनि औरि उन जी सॼी खाइण पीअण जी व्यवस्था रहण जी व्यवस्था सॼी सुठे तरीक़े सां उहे हुननि खे ॾ ॾींदा आहिनि औरि उन्हनि जो जेको बि मतिलबु उन्हनि जो जेको बि उहो उत्साह आहे उन खे वधाईंदा आहिनि इन करे जीअं क्रिकेट टूर्नामेंट औरि पैसा बि उन्हनि खे मदद कंदा आहिनि लोन जी बि व्यवस्था करे रखंदा आहिनि जेको बि उन्हनि जो उत्साह आहे उन खे तरह तरह सां उन्हनि पंहिंजे तरह तरह सां उन खे प्रबंध कंदा आहिनि